नमस्ते भैया भैया नमस्ते भैया अभी हम के जो हम को जो है ये फूल वाले पौधे चाहिए थे मिल जाएगा आपके यहाँ अच्छा भैया हमको ये गुलाब का चाहिए अड़हुल का चाहिए और एक जो चमेली होता है उसका पौधा चाहिए क्या क्या रेट का है अच्छा हाँ अच्छा गुलाब गुलाब गुलाब अच्छा ये गेंदा वाला हाँ नहीं ये गेंदा गेंदा जो लाल टाइप का होता है अच्छा अच्छा और ये च ये चमेली वाला कितने का बताए हैं

तो हमारा जो है ना और ये ये पाँच पाँच पौधे पैक करवा दीजिए ये गाड़ी पर अभी हम गाड़ी भेजेंगे तो उसी पर लदवा दीजिए ठीक है ठीक है अब आ रहे हैं ये वाला ये वाला भैया तीन इसको निकाल दीजिए और पाँच उसको कर दीजिए हाँ और तीन इसको बढ़ा दीजिए और पाँच उसमें का भी निकाल दीजिए गेंदा वाला और ये दो पेड़ उसको भी निकाल दीजिए जो हाँ और दिखाइए

अच्छा अच्छा

तो ठीक है भैया पाँच उसको भी निकलवा दीजिए पूरा मेरे गाड़ी पर रखवा के और बिलवा जो है अपना जोड़ लीजिए कितना हुआ